جی ہاں وقت کے ساتھ زبان میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہے الفاظ کا استعمال جملوں کی ساخت اور بول چال کا انداز بدل جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگ سادہ اور مختصر زبان پسند کرتے ہیں خاص طور پر سوسل میڈیا اور میسجنگ ایپس پر نئی نسل اردو میں انگریزی الفاظ بھی شامل کر رہی ہے جیسے میٹنگ پلان یا اوکے وغیرہ اس کے علاوہ پرانی معمولات اور ضرب الامثال کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے اور نئی اصطلاحات ان کی جگہ لے لی ہے